जोंनि जौ सुंनाय खामाव जोंनि जिउ सुंनाय समाव माखासे गोनांथियानो गोबां इमफरटेन बर' आइजोनि थाखाय जेरै हिन्जाव माहारिनि थाखाय रोंनाया बयनिबो गोनांथि संनाय खावनायानो होन दानाय लुनाइयानो होन गासिबो गोनांथि जायो संनाय खावनाइयावनो बर'फोर हिन्जावफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि होननाय जायो संनाय खावनाय दानाय लुनाय मावनाय दांनाइया बयनिख्रुइबो गोनांथि जायो ब हिन्जाव माहारिनि थाखाय जिउ खुंनायजोंसो माखासे मावनाय दांनाय संनाय खावनायाव हेफाजाब होयो जिउ खुंनायाव मावनाय दांनाय गैयाबाथ' बेखौ हिन्जाव होननाया गोब्राबसै मावनो दांनो रोङाबानो दानि जुगाव गोबां गोहोम खोलैयो जायनि थाखाय माखासे मावनो दांनो रोङिफ्रा गोबां खोथा खोनासंनो गोनां जायो हिन्जाव माहारिनि थाखाय मावनाय दांनाया गोबां गोनांथि होनोब्ला गोनांथियानो होननांगोन माखासे जिउ खुंनायाव गावनि जिउ राहाखौ दैदेननो थाखाय मावनाय दांनाइ आनो गोनांथि जानाय आदार जाग्रा मुवा माखासे जानाय लोंनायनि थाखायबो मावनाय दांनाइयानो गोनांथि जिउ खुंनानैसो गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो मावनाय दांनायजोंसो लोगोसे गावनि देहा सोलेर गोगोम थायो जिउ खुंनाय खामानि मावनाया गाव गावनि जिउवाव गोबां गोनांथि होननाय जायोब्ला जाग्रा आदारनि थाखाय गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय मावनाय दांनायानो गोबां गोनांथि सासे हिन्जावा मावनो दांनो रोङाब्ला दानि जुगाव गोबां मुगै जायो मुजु जायो जायनि थाखाय मावनाय दांनायावनो गोनां हिन्जाव माहारिनि थाखाय गोनांथि जायनि थाखाय गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ मावनो दांनो फोरोङो जायनि थाखाय हिन्जाव माहारिया मावनाय दांनायजोंसो गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो मावनाय दांनायजों जिउ खुंनाय गासै बयनिबो गोनांथि होननाय जायो जायनि थाखाय बिमा बिफाया गावनि जोनोम फिसा गावनि फिसा असे फिसाखौ ओन्दैनिफ्रायनो संनो खावनो फोरोंनाय दानो लुनो फोरोंनाय मावनो दांनो फोरोंनाया जोंनि बर'हारियाव गोबां नुनो मोनो जायखौ हिन्जाव माहारिया जोंनि मावनो दांनो रोङो जायनि थाखाय संनाय खावनायानो होन दानाय लुनायानो होन मावनाय दांनाय जेरै बर' माहारियाव गावनि फिसाखौ फुङाव सिखारनानै जेरै सिला सिबनाय संनाय खावनाय फरायनायजों लोगोसे संनाय खावनाय दानाय लुनायखौबो फोरोंफायो गावनि फिसानि रोंग'थिनि थाखाय बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मावनो दांनो फोरोंखायो